जोङो माइफोरखौ माने जोंनि लकेलावल' फाननो हाया माने जोङो दा माइफोरखौ गोजानाव लांनानै फाननो हायो जेरै खाजोलगाव जेरै ओ सान्थिफुर आरो सरखारनोबो सरखाराबो दाना माइ बायसै बेवबो जोङो फाननो हासै गोदोथ' बेबादि ओ गोजानाव फानलायनाय बायलायनाय सरखारनाव फानहैनाय बेबायदि सुबिदा गैयामोन माने सोरबा माहाजोननाव लागानै लालायनाय दरथा लालायनाय एबा दाहार माबा जालायनाय बेबायदिसो दङमोन माने फानलाय बायलायनि सुबिदायानो गैयामोन दानि दिनाव माने गोबां सुबिदा मोनबाय जोङो माने फानो जोङो माइल' नङा सिबिं फोरखौबो जों फानो फानहैनो हायो फाथो फाननो हायो ओ बिदिनो बायदि रोखोम आबाद खालामनायफोरखौ फानलाय जों बायस'नानैबो फाननो हायो आरो जोंनि बेखथि गथाखौबो जों फानहैनो हायो जेन'बा जों जायगायावल' नङा जोङो गुबुन गुबुन जायगायावबो फानहैनो हायो जेरै जि फोरखौबो जों बानानै फानहैनो हायो बेव नाङाब्ला जोङो दस्रा गोजानाव लांबाय बैयाव नाङाब्ला बै दस्रा हाथायाव लांबाय बिदिनो फानलाय बायलाय बायस'लाय खालामलायो अमा फोरखौबो अमा फिसाफोरखौबो जोङो बिदिनो खालामनो हायो फानलाय बायलाय जों सोरबा बेखथिनाव लायनानै फानलायबाय बेव नाङाब्ला जोङो दस्रा गुबुनाव फानहैनो हाबाय आरो बेव हायाब्ला जोङो आरो बै मोनसे हाथायाव फानहैबावनो हाबाय आरो जों बेनिफ्राय बै दस्रा मोनसे मोजां बुसथु बायनानै लाबोफिननो हालायबाय दानि जुगाव माने जोङो मोजां बेब'साय खालामनानै जानो हाबाय गोदोनि दिनावथ' जेबो बेबायदि सुबिदायानो गैयामोन दानि दिनाव जोंहा जेबो जेंनायानो गैला गासिखौबो जोङो फानलाय बायलाय खालामजोबनो हासै